आगोस्टाचे पोंदरा तारखेर आमचे गांवची इगोर्जी कोडे सोगलो लोक एकठांय जाता आमची इगोर्ज पारंपारीक खेळ पारंपारीक खेळांची एक स्पोर्ट्स केश जाता आनी तो म्हुणल्यार मिठाणी खेळपाचें कोणये बाल लोंगडी स्लो सायकल लिप्पांनी मोल्लां विणपाचीं आनी अश्यो जायत्यो खेळांची संपर्धा जाता जायतीं जाणां वांटो घेताय बायलो दादले भुरगीं जाणटीं नेणटीं आनी असोच आख्खी सांज तितुंनूच केशी वोयता ती कांय कोणां कांय खोबोर आसना कित्याक आमच्या भुरगेपोणांचो आमकां उगडास येता हे खेळांक चोयतोरी चोड कोरून जे भुरग्यांक आयच्या भुरग्यांक ज्या खेळांची आजून आयज पासून कांय खोबोर ना ते त्या दिसा येयन ओजाप जाताय हे आनी केसले खेळ किद्याक आतां चोडशे तोरणाटीं जीं आहाय तेंकां फोकोत मोबायलाचेर दिसती पोडटाय ते खेळ कोणें फेसबुकाचेर घालीत जाल्यार आपूण केन्ना हेडनाय आनी कितको हेडटाय तें भुरग्यांक होबोर ना सो आगोस्ता पोंदरायेर सोगळ्यांचो मेळावो जाल म्हुणटोरी भुरगे तोरणाटे सोगले ओजाप जाताय कित्या ते हे हेळ हेळनाय आनी जायत्या लोकाक तोरणाट्यांक तोशें जाणट्यांक उमेद जाता हे खेळ लिपलोले हाय पूण ते भायर येयनाय कित्या कोणाक इंट्रस्ट ना हे हेळान वांटो घेवपाक सो हे हेळ केन्नाय टायम मेळटा तेन्ना हेडपाक सो जाता तितले लोकांनी तोजवीज कोरची हे हेळ पोरोत हाडूंक आमचे मुखार गांवचे मुखार वो भुरग्यां मुखार आनी हे खेळ पोत्तून हेळोन लोकांक भुरग्यांक शिकोवचे आनी तेशेंच भुरग्यांक सुंवय कोरची ह्या हेळांची हो मोबायल सोडून हे पोरोंपोरीक हेळ जे आहाय ते पोत्तून येयल्यार पुर पुरो म्हूण आमची मागणी अशे आमचे टोर्नामेंट जे चोलताय केसलोय जावं फुटबॉल वो बॅडमिंटन तें पासून ते टोर्नामेंट जे जाताय ते भुरगें वाटो घेयनाय पूण तोरी आसतोना यूथ हे आमच्या गांवच्या भुरग्यांक फोर्सान वोडून हाडून एंट्री कोरून त्या भुरग्यांक ह्या हेळाची सुवूंय कोत्ताय तोरी आसतोना आमचे इगोर्जेन जे वावूरताय ते भुरगे खूब खूब आपले तोजवीज करून हे हेळ भुरग्यांचे मुखार हाडटाय कित्या हे हेळ बोंद जायना जावपाक आनी तेसले हेळ म्हुळ्यार कार्नुवालाचे एन्टरटेनमेंट प्रोग्राम जे जाता जे एक्टर घालताय तेयी बोंद जायतूय वोयताय आतां हांव मागता कोणेंय आमचे बाराबोरचे जे आहाय एक एन्टरटेनमेंटाचे खेळ जे आहाय ते तेणी जाता तितले तोजवीज करून ते पोरतून हाडचे चोड करून ये गेम्स ज्यो हाय हे खेळ केसलेय जावं एन्टरटेनमेंट खेळ वो संपर्धा जे आहा ती पोरतून हाडची म्हूण आमची विनोवणी